हाँ हम इस क्षेत्र में रूहू नाम की मछली को पकड़ते हैं और इसकी हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मांग है इतनी मांग है कि की हम जो वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं ना रास्ते में ही बिक जाती हैं इतनी ज्यादा मांग है और सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है यही मछली और इसकी कीमत हमारे यहाँ पे साढ़े तीन सौ रुपए किलो है तो और इसी के साथ में कतला मछली की थोड़ी क्या कम लोग पूछते हैं इसलिए इसकी जो रेट प्राइस है कीमत है वो थोड़ी कम है और जो बंगड़ा मछली है वो भी हमारे यहाँ तिगरा झील में मिल जाती हैं वो भी हमारे यहाँ से करीब यहाँ से बीस किलोमीटर दूर है तिगरा झील तो वहाँ पर जा कर मछलियाँ पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद उन्हें बेचते हैं तो वो क्या कई एक दो दिन में बिच पाती हैं और रोहू मछली है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बिचती है एक एक दिन में ही लगता जाता है बिच जाती है और हाल ही हाल ही में आज ही मैं मछली पकड़ने के लिए गया था कांटे से तो वो कांटे से जब पकड़ी तब तब मैं उसे धागे में उसमें रख ही रहा था तब ये क्या इस मछली को मुझे दे दो इसी तरह हम बेच देते हैं और हमें बहुत अच्छे से पैसे मिल जाते हैं बहुत और जब पैसे मिलते हैं तब शाम को घर जाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है धन्यवाद